हेलो हेलो हँ कहलहुँ की जे हँ दरभंगामे माछसभ कोना रहैए आओर ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ रहु बुआरी बिकेट हँ

हँ माङ्गुर हँ हँ हँ बामिर हँ गैँचा माछ ह्म्म ह्म्म हँ इएह माछसभ भेटै छै रहु रहु रहु आँय अढ़ाइ सए रुपैए रहु अढ़ाइ सए बिकेट एक सए अस्सीके महँगा सभटा महँगे मिल रहल यए अच्छा माङ्गुर हँ माङ्गुर सिंही हँ ओ बुआरी हँ आओर माछ कोन कोन माछ अछि बढ़िआँ माछ अछि कि नहि ढङ्गगर माछ अछि कि नहि जिन्दा अछि कि नहि से माछसभ बताउ ने कोन दामी माछ बढ़िआँ माछ अछि कोन कोन हँ जी जी हँ जी आओर बतैऔ हँ आओर बतैऔ हँ हँ आओर बतैऔ ह्म्म ह्म्म अन्हरो माछ ह्म्म हँ ओ कोन पोठिओ होइ छै हँ रहु बुआरी हँ रखैत छी राखू